आमच्या वाठारान पोवपा सारकें खूब कितें कितें आसा न्हंयो झरी देवळां फार्म देवळांनी तश्यो तळयो बीन आसा जेतून लोक खूब पोवपाक येता न्हांवपाक बीन येता आनी खर्च म्हटल्यार म्हाका दिसना हांगा येवपाक भोवपाक चड खर्च लागतलो तुमकां बसीन येता जाल्यार वीस तीस रुपयान पावता मागीर तुमी गाडी येताय जाल्यार अशें तशें पांचशी रुपयांचे पेट्रोल चड कांय खर्च लागना तुमकां जर तर फार्मान बीन वचपाक जाय जाल्यार त्या फार्माचे चार्जीस वेगळे जितून तुमकां फाय्फ हंड्रेड बीन कितें एंट्री फी आसता आनी अशें आमकां आमच्या वाठारान अशें तुका खंयच्या स्पोटार वच वयतले जाल्यार एंट्री फी अशी कांय ना तुका अशें वता वता पोवपाक मेळटा जी कुळागरां बी कितें आसा ती पोवपाक मेळटा तुका जाय जाल्यार अशें लोकल गायड सुद्दां मेळटा पूण ते लोकल गायड अशें तुका चार्जीस बीन करनात तुका जाय जाल्यार अशें ते भोंवणोवन हाडूंक शकता नाजाल्यार तुमचे कोणी फ्रेंड आसा जाल्यार तेय भोंवणोवन हाडूंक शकता तुमकां हांगासले लोक अशें ना कितें तुका बाबा खंय भो धाक कितें प्लेस दाखोवपाक तुका चार्ज करतले अशें सगळे लोक अशें फ्रेंडली कशें आसा त्या खातीर तितून कांय अशें दिसाना कितें कोणाकूय पर्यटकाक येवपाक चड खर्च जातलो अशें जावन जावन तुमच्या जेवणाचेर ऑर भोंवपाक फार्मान बीन वसपाक पेट्रोलाचे अशें धरून फाय्फ हंड्रेड ठावजनाच्या भितून तुमचो खर्च सुट्टा आनी हांगा प्लेसीस खरेंच खूब पोवपा सारक्यो आसा एक झरी कुळागरां सगळे ग्रीनरी ग्रीनरी आसा तितून खूब खूब बरें दिसता मनाक खूब शांत शांतता अशी मेळटा खर्च तुमकां चड कांय लागना तुमी खरेंत येवच्या आनीग हो गांव एक पोवचो